مجھے بچپن سے فوٹوگرافی کا شوق ہے فوٹوگرافی کرنا میری ہابی بھی ہے اور میں طرح طرح کی جگہ جاتا ہوں فوٹوگرافی کرنے جیسےکہ بیچز پر پہاڑوں پر پہاڑی علاقوں میں جو جنگل ہوتے ہیں ان پہ تصویریں لینے میں بہت اچھا لگتا ہے ان تصویروں کو قید کر لیتا ہوں تو وہ میری میموریز بن جاتی ہیں اور میں جب بھی کہیں گھومنے جاتا ہوں تو میں فوٹوز لینا پسند کرتا ہوں اور مجھے فوٹوگرافی کیسے کن چیزوں کی کرنی ہے کون سی بہتر چیزیں ہوتی ہیں اس کا آئیڈیا لیتا ہوں کچھ اینفلوئنسرس ہیں جو سوشل میڈیا فوٹوگرافر ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوتا ہوں جیسے کہ لوئس پائن ہیں جوکوگویز ہیں جان تھامسن ہیں ہل اینڈ ایڈمسن ہیں او جی ریجلینڈر ہیں ایم پال مالٹن ہیں یہ لوگ بہت ہی اچھے فوٹوگرافر ہیں ان کو دیکھ کے میں ہمیشہ ان سے متاثر ہوتا ہوں اور ان کی ہی طری طریقوں کو اپنے تصویروں میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں